मी सारें कोला शैल लगदे न प्हाड़ ओह् मिगी बड़े गै शैल लगदे न इन्ने शैल होंदे न ओह् उत्थै हरेआली हरेआली होंदी ताजी हवा चला दी होंदी उत्थै पैह्लें में तुसें दस्सना चाह्न्नी ऐ स्नो स्नो माउंटेन बिच मी केह् पसंद ऐ स्नोई माउंटेन बिच मिकी एह् पसंद ऐ कि उत्थै बर्फ पेई दी होंदी ओह् रुएं वर्गी मलैम होंदी उस्सी पकड़ियै में बड़ा खेढने ओह्दे कन्नै अस किश किश बनाई सकदे ओ ओह्दे कन्नै अस खेढी सकदे ओह् बड़ी गै शैल होंदी ओह्दे ओ बड़ी गै शैल होंदी ओ ठंडी होंदी ओह्दे पकड़ने दा मजा गै किश और ऐ उत्थै घुम्मने दा मजा गै किश और ऐ फ्ही में तुसें दस्सना चांह्दी आं डेन्स फारैस्ट दे बारे बिच जेह्ड़ा ओ प्हाड़ होंदा ओह्दे अग्गें पिच्छे हरेआली गै हरेआली होंगी थल्लै थल्लै घाह् गै घाह् होंदा जेह्ड़ा घाह् होंदा ओ बड़ा गै हरा भरा होंदा उत्थै बड़े सारे जानवर घुम्मा दे होंदे ते बड़े सारे ओ जि'यां पैंछी होंदे उ'नै घोंसला बनाए दा होंदा पेड़ें दे उप्पर बड़ा गै शैल उत्थै हवा चला दी होंदी उत्थै बड़ी गै शैल बड़ी गै शैल नजारा होंदा उस्सी उस्सी उस्सी उत्थै एह् जेह्ड़ी हवा चला दी होंदी ना उस्सी फील करने दा बड़ा गै शैल मजा औंदा इक होंदा सनसैट्ट आन दा माउंटेन जेह्ड़ा एह् प्हाड़ होंदा एह् प्हाड़ होंदा जि'यां जित्थै सूरज डुब्बा दा होंदा उस्सी दिक्खने दा ते मजा गै बड़ा बड़ा सुहाना ऐ निं जेल्लै अस ओह्दे जेह्ड़ा ओ प्हाड़ होंदा जेल्लै सूरज डुब्बा दा होंदा ओह्दी जेह्ड़ी किरणां होंदी रंग बरंगियां ओह्दे प्हाड़ उप्पर पेई दि'यां होंदियां ओह् बड़ा सुहाना मौसम होंदा उस्सी दिक्खियै असें बड़ा मजा औंदा ते जेह्ड़ी ओह्दी किरणां होंदियां न ओह्दे पेआ दियां पेआ दियां होंदियां ते जेल्लै ओ जेह्ड़ा जेह्ड़ा उत्थै सूरज होंदा ओह् बी बड़ा शैल होंदा ते ओ बड़ा गै शैल नजारा होंदा उस्सी दिक्खने दा किश बड़ा गै शैल मजा औंदा